साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च बड़े शैल शैल जेह्कियां ऐक्टिवीटीस होंदियां न स्पोटस ऐक्टिविटियां बड़ियां शैल शैल होंदियां न बाह्र दे लोग इद्धर बड़ा आंदे न ते इद्धर ऐक्टिविटीस जि'यां इद्धरा श्रीनगर जंदे उठी शकारा चलांदे उद्धर शकारै कोल बैहियै बड़ा जैदा मज़ा आंदा उद्धर उद्धर दे बड़े बड़े शैल बाग होंदे दिक्खने आह्ले बाग न उद्धर बड़े शैल शैल प्हाड़ न ठंडा ठंडा मौसम होंदा उद्धर ते उद्धर आइयै टूरिस्ट जेह्ड़े बाह्र दे होंदे बड़ा जैदा मज़ा लैंदे न ते उद्धर दा जेह्ड़े दृश्य न जेह्की शैल शैल जगह न बड़िया अच्छी अच्छी जगह न जि'यां पैह्लगाव ऐ बड़ी गै शैल जगह ऐ बड़े बड़े शैल उद्धर मतलब कि फुल्लें दे बाग न ते इद्धर आइयै ओह् बड़ा जैदा किश मतलब कि अपने आप गी खुश मसूस करदे न ते इक कन्नै स्पोटस स्पोटस कन्नै बिच्च जिसलै ओह् आंदे जां ते इद्धर प्हाड़ पर चढ़दे इद्धर बड़ी जैदा बर्फ पेदी होंदी ते प्हाड़ पर ओह् करदे सलाईडिंग करदे उद्धर दा नजारा बड़ा बड़ा जैदा शैल होंदा पर स्किटिंग करदे प्हाड़ उप्पर जिसलै स्किटिंग करदे तां उ'नें गी बड़ा जैदा गै नंद मिलदा उद्धर बड़े बड़े दूर शैह्रें दे आंदे इद्धर इद्धर जम्मू बिच्च आइयै इद्धर बी बड़े शैल शैल अड़वैंचर न जि'यां स्पोटस होई गेआ एह्दे कन्नै अपनी जेह्की बॉड्डी ऐ एह् फिट्ट रौंह्दी स्पोटस कन्नै कन्नै अजकल्ल निक्के निक्के बच्चे बी स्पोटस च जैदा ध्यान देआ दे ते इन्ना जैदा इन्ना जैदा ध्यान देआ कि मतलब कि अग्गें बधा दे अजकल्ल घरे आह्ले बी उं'दे निक्के निक्के स्पोटस बिच्च बड़े गै रुची लेआ दे निक्के निक्के बच्चे जि'यां इद्धर स्पोट्स दी गेम होंदी इ'यां बाह्र दे लोग इद्धर आइयै बी फुट्ट बॉल खेलदे जैदा चीढ़ी शिक्का खेलदे बैड़मिंटन खेढदे इन्नियां शैल शैल गेमां न जेह्के बाह्र दे लोग आइयै नां पूरा अड़वैंचर लैंदे इद्धर आइयै ते कन्नै इद्धर कन्नै इद्धर जेह्का ऐ जि'यां स्पोटस दिक्खने आस्तै इद्धर बड्डे बड्डे स्टेडियम बने दे बड़े बड़े बड़े जैदा लोग किट्ठे होइयै स्पोटस बिच्च दिक्खदे मनोंरंजन करदे स्पोटस बिच्च आपूं बी खेढदे ते अपने निक्कें निक्कें बच्चें गी बी दस्सदे कि स्पोटस अग्गें कि'यां करना किस स्हाब कन्नै अग्गें बधना फिर एह् टूरिस्ट जेह्के न एह् बड़े बड़े दूर दा आंदे न जि'यां जि'यां कोई बाह्र दा आई गेआ इद्धर दा कोई केरला दा आंद्र प्रदेस दा आई गे बड़े बड़े टूर लगदे इद्धर स्पोटस दे इद्धर बड़े बड़े जैदा स्टेडियम न स्पोटस दे स्पोटस स्टेडियम जिद्धर बच्चे आपूं ओह् अपने बच्चें गी लेइयै आंदे अपने बच्चें गी इद्धर दे स्पोटस दस्सदे स्पोटस कन्नै अपनी जेह्की शरीर ऐ एह् पूरा फिट्ट रौंह्दा स्पोटस जेह्ड़ा साढ़ै आस्तै बड़ा गै अच्छा ऐ जि'यां होर बी बड़े जैदा स्किल स्किलिंग होंदियां जि'यां मतलब कि जि'यां शकारा होंदा शकारे पर बी स्पोटस जेह्ड़ा ऐ ओह् लोग बड़ा जैदा मज़ा लैंदे न जि'यां इद्धर शकारे पर बैहियै ते अपने मज़े कन्नै त्रै चार किश्तियां लेइयै ते

एह् बी बड़ी शैल स्किल ऐ एह् बी टूरिस्ट जेह्के बड़ी जैदा ओह् करदे पसंद करदे